हमर इलाकाके प्रसिद्ध कॉलेज अछि आर के कॉलेज मधुबनी आर एन कॉलेज पंडोल एम एल एस कॉलेज सरिसब पाही जनता कॉलेज झंझारपुर एच पी एस कॉलेज मधेपुर

एच पी एस कॉलेज निर्मल्ली हमर एहिठाम एहि सभ कॉलेजमे कम वानि जेना वाणिज्य संकायमे हमर किछु घरक बच्चा सभ पढ़ै छथि आर एन कॉलेज पंडोलमे जेना सोनी कुमारी अंकित कुमार एहिना एम एल एस कॉलेज सरिसब पाहीमे विज्ञान संकायमे पढ़ै छथि सौरभ कुमार ऋसभ कुमार एहिना आर के कॉलेज मधुबनीमे हमर ग्रामीण संजीत कुमार अहाँके मैथिली विषयसँ प्रतिष्ठा कय रहल छथि ओहिना आरती कुमारी ओ अहाँके हिन्दी सँ एम ए कय रहल छथि तऽ एहि तरहे बहुतो परिवारक बहुतो सदस्य एहि हमर इलाका कॉलेज सभमे अध्ययन कय रहल छथि